हमरो पास छै हुनर जेनाकि हमे आओर छै दुइ हजार तेरहसे जेनाकि भेलै गाबै बजबै भेलै नाटक भेलै दुइ हजार बारहे से हमे आओर जेना गाबैके भेलै गीत उत भेलै नाटक उटक भेलै ईसब दुइ हजार बारहेसे हमे आओर कएने अएलिए हँ गेनाइ गीत गेनाइ भेलै नाटक उटक ईसब हमरा पास हुनर छै आओर एक चीज तऽ आओर छै जेनाकि पढ़ै लिखैके बारेमे भेलै तऽ जेनाकि हमर तब अपन गाम घरमे जेनाकि भेलै गाड़ी घोड़ा चलबै छै जेनाकि आजकल तऽ बिहारमे जादातर हमरा लगै छै कम्पनी जेनाकि भै गेलै हीरो हीरो मोटरसाइकिल जेनाकि भेलै चढ़ै छै लोक तऽ ओकरामे जादातर प्लास्टिक पार्ट बनै छै प्लास्टिक पार्ट लेकिन जे गाड़ीपर चढ़ै छथिन हुनका ई नहि पता रहै छै कि हमर प्लास्टिक पार्ट जतेक छै ई कोन चीजसे बनल छै कोना बनलै हँ कहाँ बनलै हँ कोना बनलै हँ ई हुनका नहि पता रहै छै ई पता रहै छै कि ई गाड़ी छै इएहसबके हुनका जानकारी रहै छै जेनाकि स्पेलेन्डरे भै गेलै मोटरसाइकिल भै गेलै हीरोके जतेक भी प्लास्टिक जेना वाइजर भेलै आगाँ मोटरसाइकिलके वाइजर जेना भेलै जेना ओ प्लास्टिक पार्ट जे बनल छै ओ कोन मेटेरिअलके बनल छै जेनाकि प्लास्टिकेमे बिना मेटेरिअल भै गेलै पी पी टी ए बी एस नाइलन आओर बहुत ढङ्ग मेटेरिअल होबै छै कि कोन मेटेरिअलसे बनल छै नहि बनल छै ई हुनका जानकारी नहि रहै छै जेनाकि टेक्निकलके बारेमे हम जेना जानकारी छै तऽ हमेसभ जेनाकि छै मुख्यमन्त्री योजनाके तहत हमे आओर कि कहै छै सीपेटके तहत एम ओ पी पी कएने रहिए जकरा कारण हमरा जानकारी मिललै रहै कि मतलब ई छै ई मोटरसाइकिल छै ई ए बी एस से बनल छै ई नाइलनसे बनल छै ई कि कहै छै दोसर मेटेरिअलसे तेसर मेटेरिअलसे ईसब जानकारी मिललै इएहसब हमरा पास हुनर छै आओर विशेष तौरपर कहिए तऽ हमेसभ कलाकार माइण्डके छिए आओर गाबै बजबैसे ईसबसे हमरा जादा रिलेशन छै आओर विशेष तौरपर किछु नहि आओर साथ ही साथ गामघरमे छिए खेतीबाड़ीके बारेमे नॉलेज छै